हाँ मैं पी एम पोषण योजना के बारे में बता सकती हूँ पी एम पोषण योजना एक गर्भवती महिला को उसके तीन माह के बाद से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है नौ माह तक उस महिला को पाँच हज़ार रूपये दिया जाता है और उसके बाद जो है प्रधान मंत्री पूरक पोषण योजना में बच्चों को जो है पोषण आहार दलिया वगैरह के रूप में उपलब्ध कराता है और जब बच्चा प्राथमिक कक्षा में चले जाता है तो उसे खाना दो बजे का खाना ताकि बच्चा कुपोषण से बच सके इसलिए स्कूलों में उन्हें मिड डे मील जैसी एक योजना लागू की थी अब तो उसका नाम पूरक पोषण आहार हो गया है तो वो बच्चों को हमारे यहाँ पर सभी प्राथमिक स्कूल में बच्चों को अवेलेबल कराया जाता है दो बजे वहाँ खाना पहली से पांचवी तक का हर एक बच्चा स्कूल में खाना खाता है यह योजना इसलिए उन्होंने बनाई ताकि कोई बच्चा दिन भर भूखा रह कर वह कुपोषण का शिकार ना हो जाए उसे कुपोशित जैसी बड़ी बीमारी ना हो जाए इसलिए उन्होंने इस योजना का संचालन किया और यह योजना सामने इतनी अच्छी हुई की गरीब बच्चों को भी दो बजे खाना मिल जाता था स्कूल पढ़ने थे जाने लगे इस कारण कि चलो हमें दो बजे खाना मिल जाएगा शिक्षा का स्तर भी बढ़ा और बच्चों का कुपोषण भी इस योजना से घटा है